हम चुल्हापर भानस केने छी गैस इन्डक्शन ओहोपर खाना बनेने भानस केने छी हमरा हिसाबसँ जे अगर गैस इन्डक्शनसँ ओकरा अलग करैके बात पुछबै तऽ ओ गैस इन्डक्शनसँ ओहिपर बेसी सुअदगर खाना बनैत अछि आओर ओ जे प्राकृतिक नेचु प्राकृतिक आगि होइ छै ओहिमे आओर इन्डक्शन या गैसमे जे कृत्रिम आगि बनाएल जाइ छै ओकर बहुत तरहके दुष्प्रभाव मानव शरीरपर पड़ैत अछि आओर गैस चुल्हापर जे अहाँ भानस करबै तकर खाना भी स्वादिष्ट बनै छै पौष्टिक बनै छै स्वास्थ्यकर बनै छै आओर गैस इन्डक्शन अहाँके चुल्हाके एक विकल्पके रूपमे उप उपयुक्त भऽ सकैत अछि किन्तु पूर्णतः ओकर स्थान ओ नहि लऽ पएतै